हँ हेलो हेलो अहाँ बजियौ ने

दरभंगा जिलामे माछ भेटै छै रहु माछ काँटी माछ आओर तखनसँ भकुरी माछ तखनसँ अहाँकेँ भेटै छै से अथी बिकेट माछ बुझलियै तकर बाद बुआरी माछ तकर बाद अहाँकेँ माङ्गुर माछ हँ तकर बाद सूही माछ तकर बाद अहाँकेँ गैँचा माछ की ठीक छै ने हँ इएहसभ मिलै छै कोनो अढ़ाइ सए रुपैए किलो कोनो तीन सए रुपैए किलो कोनो अढ़ाइ सए किलो हँ हँ कोनो तीन सए रुपैए कोनो अहाँकेँ से एक सए अस्सीके कोनो कोनो दू सए साठिके एगो चारि सए रुपैए किलो एगो तीन सए रुपैए किलो आ बुआरी दू सए रुपैए किलो आ रहु तीन सए बीस रुपैए किलो गैँचा माछ छै चारि सए रुपैए किलो माछ बढ़िआँ रहु होइ छै तकर बाद माङ्गुर होइ छै सिंही होइ छै आ तकर बाद हिनका गैँचा होइ छै तकर बाद हिनका एगो बिकेट होइ छै आ इएह माछसभ से अहाँकेँ से होइ छै अथी तकर बाद एगो अन्हरा माछ होइ छै हँ एगो अन्हरो माछ होइ छै एगो काँटी माछ सेहो होइ छै एगो पोठिओ माछ होइ छै

हँ रखे छियनि हँ हँ